मैथिली भाषामे लोग आइकाल्हि जे बाजयए से मूर्ख बुझयैए जे गाम घरमे जे बाजयए ओ मूर्ख बुझयए सभके गँवार बुझयए किआतऽ आइकाल्हि तऽ सभ जाइए इस्कूल कॉलेज जाइए प्राइवेट इस्कूल जाइए हिंदीमे बाजयए अङ्ग्रेजीमे बाजयए गाम घरके तऽ भाषा बुझय नहि यऽ तऽ सभ ओहिमे खुश रहयए राति दिन आ घर आङ्गनके मैथिली भाषाके तऽ किछु नहि बुझयए जे बजतय ओकरा देखिके सभ हँसय लागइए जे ई की बजय छथिन लेकिन मैथिली भाषा तऽ बड्ड नीक छै सुनइओमे बड्ड नीक लागयए बजयओमे बड्ड नीक लागयए एहि चीजके तऽ गाम घरमे लोक नहि बुझयए कियातऽ पढ़ल लिखल सभ अपना आपके होशियार बुझयए सभ बुझयए हम पढ़ल लिखल छी अङ्ग्रेजीएमे किआ नहि बाजब हिन्दीएमे किआ नहि बाजब एकहक रतिके बच्चा सभ रहयए सेहो हिन्दीएमे बात करयए सभसे जे जे छोट छोट बच्चा जनमलए ओहोसभ खाली हिन्दीए बाजयए अङ्ग्रेजीये बाजयए किया तऽ कहलक हमसभ प्राइवेट इस्कूलमे अङ्ग्रेजीए पढ़ैत छी तऽ ई मैथिली भाषा के बाजत गाम घरके भाषा के बाजत से तऽ बुझय नहिए सभ अपनाआपमे रहय दोसरके गप्प के सुनत